जीअं त अॼु कल्ह कईं बीमारियूं अची फहिलिजियूं आहिनि जीअं कैंसर हार्ट डिज़ीस शुगर हीअं कईं बीमारियूं थी पयूं आहिनि माण्हुनि खे ख़र्चु करण लाइ पैसो कोन आहे पर कईं तरीक़े जूं हॉस्पिटल्स बि आहिनि जीअं असांजे हिते रैड क्रॉस हॉस्पिटल आहे जेकी माण्हुनि खे घटि पैसनि ते ई इलाजु कंदी आहे ऐं कही सरकार जे तर्फ़ां बि कईं योजनाऊं आहिनि जीअं त हिकु ऑरेंज कार्डु करे चवंदा आहिनि उहो अगरि असां कार्डु ॾेखारींदा आहियूं हॉस्पिटल में त असां खे कुझु बि पैसो ॾियणु कोन पवंदो आहे ऐं असां खे फ़्रीअ में बाए पास सर्जरियूं ऐं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी बि थींदियूं आहिनि कईं तरीक़े जी अहिड़ी हॉस्पिटल आहिनि जेकी सरकार खे बि मदद कंदियूं आहिनि फ़्रीअ में माण्हुनि जो इलाजु करण लाइ ऐं बॉम्बे में हिकु टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल करे आहे हुअ ख़ासि करे कैंसर पेशंट लाइ ई हूंदी आहे जेका माण्हू ख़र्चु कोन करे सघंदा आहिनि उहे हुते वञी करे पंहिंजो इलाजु कराईंदा आहिनि हुते कीमोथैरेपी रेडिएशन सभु तरीक़े जी थींदा आहिनि ऐं उते पैसो कोन लॻंदो आहे ऐं कहिड़ा ई कईं तरीक़ा आहिनि जंहिंखे पैसे कोन आहे पर ट्रस्ट बि आहिनि अॼु कल्ह जेके माण्हू खे सपोट कंदी आहिनि जीअं त कईं ई महाराजा करे आहे हिकु योजना जेकी हुन में सरकार असांखे उन खे मदद कंदी आहे जंहिंखे पैसो कोन आहे ऐं कईं तरीक़े जे महिनात करे हिकु ट्र्स्ट आहे जेके बि ग़रीबु हूंदा आहिनि हुननि खे मदद कंदियूं आहिनि ऐं वॾे में वॾी बीमारियूं बि इलाजु फ्री में थी वेंदो आहे इन करे असां खे इन्हनि जो ॻाल्हियुनि जो कोन टैशनि करणु खपे भई पैसो किथां ईंदो पाण ई सरकार असां जा रस्ता कढंदी ईंदी आहे